हाँ मैम नमस्ते बताइए हाँ बुक करा लीजिए कहाँ कहाँ जाना है तो इलाहाबाद कौन सी जगह आप देखिए बुक कराएँगे तो वह हिसाब से दो हज़ार रुपये लगेगा हाई फाई नहीं है जितना रेट है उतना डिजल भी तो महँगा हो गया है मैम तो और जब आप बु बुक कराएँगे तो हाँ पार्क बहुत अच्छी अच्छी जगह है हाँ कहाँ कहाँ जाएँगे आप सी वी लाइन कटरा तो हाँ तो देखिए आप बुक करा लीजिए तो जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ ले कर चलेंगे देखिये मैम अगर इलाहाबाद से बुक कराएँगी तो इलाहाबाद में तो दो हज़ार में हो जाएगा और अगर यहाँ से पचास किलोमीटर यहाँ से बुक कराएँगे वहाँ तक तो उससे भी ज़्यादा लग सकता है तब पैंतीस सौ रुपये लगेगा

नहीं तो तीन दिन का पैंतीस सौ रुपये जोड़ लीजिए आप हां तो चाहे जहाँ भी जाइए आप बुक करा लीजिए तो आप जहाँ भी जाइए घुमा देंगे इलाहाबाद के अंदर जी होटल तो बहुत है कहाँ जाना पसंद करेंगी वह तो आप डिसाइड करेंगी ना जाने के लिए हम तो ड्राइवर हम तो ड्राइवर हैं हम होटल का तो नहीं आप डिसाइड करेंगी ना जी हाँ पी वी आर चलेंगे वहाँ का वह तो आप बु बुक कराएँगी ना तो उसी में जाएगा

जी नमस्ते